जी सर मेरी बात स्री कृष्णा कुमार डेहरिया से हो रही है हाँ तो सर मेरे को असल में फल लैने रहे कुछ तो मेरे दोस्त ने आपका नम्बर मेरे को दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए तो ये आपको अभी घर पर भी या वहाँ पर आ कर भी मैं फल ले सकता हूँ तो आपके पास मेरे को अभी लेना है जैसे मेको संतरे लेने है और सेव लेने है औ केले लेने है तो उसका अभी क्या दाम चल रहा है और आपके पास अभी हैं कि नहीं हैं अवेलेबल आप बता दीजिए जरा

सेब और केले जी असल में मेरे को चाहिए है दोन सेव चाहिए है मेरे को दो किलो संतरा चाहिए है मुझे एक किलो और केले चाहिए हैं मेको दो दर्जन तो आप बता दी

जी जी कर लीजिए नोट दो दर्जन केले और दो किलो सेव औ एक किलो संतरे

अस्सी रुपये किलो अच्छा तो आप मुझे टोटल करके बता दीजिए कितनी देर में कित कितने का पड़ जाएगा ये सामान और कितनी देर में आप मेरे को अवेलेबल करवा देंगे तो मैं आपको कि दुकान में आ कर उठा लूँगा या तो आप मेरे घर पहुँचवा सकते हैं तो आप घर पहुँचवा दीजिएगा

जी सिक्स्टी थ्री भारत हाउसिंग सोसाइटी आप नोट कर लीजिए सिक्स्टी थ्री भारत हाउसिंग सोसाइटी मदन महल एल आई सी जबलपुर जी हाँ तो मुझे यह पूछना रहा कि जो आपके पास जैसे मैंने अभी फल का ऑडर दिया तो वह सब अभी ताजे़ ही हैं कि कुछ समय तो नहीं हो गया खराब वगैरह तो नहीं होएगी

जी तो उसका भाव वगैरह क्या है मौसमी वगैरह का साठ रुपये किलो अगर अभी आपके पास एवलेबल हों तो एक किलो आप वो भी भिजवा दीजिएगा मैं ट्राई कर लूँगा अगर अच्छे लगेंगे तो मैं आने वाले समय पर आपको और ऑडर दे दूँगा उसका जी ठीक अभी तो आप यह सामान पहुँचा दीजिए है ये फल वगैरह आगे चल कर अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि सब्जी वगैरह की तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा इसी नम्बर पर